एक बार मतलब मेरे बच्चे ज़िद कर रहे थे मुझे खाने के लिए कि मुझे मटर पनीर खाना ही है मुझे मटर पनीर खाना ही है मैंने मम्मा मँगा दो मम्मा मँगाकर मैंने मँगाया मटर पनीर घर पर रेडिमेड बना बनाया हुआ तो मतलब आया तो ऑर्डर करवाया तो आया तो अच्छा नहीं आया था मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं था बच्चे ने बोला कि मम्मा टेस्ट अच्छा नहीं है नहीं खाऊँगा तो फिर मैंने सोचा कैसे मैं इसे फेक दूँ फिर उसको मैंने फ़्राई किया पता नहीं क्या मेरे दिमाग में कि मैं क्या करूँ क्या करूँ तो मैंने सोचा कि उसको फ़्राई कर देती हूँ मैंने फ़्राई किया मैंने उसमें फिर से टमाटर डाला प्याज मिर्ची अदरक लहसुन काटकर और लहसुन और अदरक को कूचकर मैंने खलबट में वह सब मैंने तैयार करके रख दिया था रेसिपी फिर उसको मैंने फिर उसमें मसाला डालकर गरम मसाला इलायची मतलब काली मिर्च वह होता है जीरा होता है जीरा सब मतलब डालकर मैंने बनाया अच्छे से उसको तेल में डालकर फिर से मैंने अच्छे से मतलब करके मैंने बनाया तो टेस्ट उसका बदल गया मैंने बच्चे ने फिर खाया मैंने बोला कि बेटा खाकर देखो अब अच्छा लगेगा मेरे बच्चों ने खाया और कहा कि मम्मा बहुत टेस्टी है तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा बना सकती हूँ मतलब बनाकर मैंने बच्चों को खिलाया बाहर का खाना अधिक से लोग खाते हैं पर अच्छा नहीं होता है बाहर का खाना लोग कहते हैं कि बाहर का खाना अच्छा है पर बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है को कोई अच्छा बनाता है कोई नहीं अच्छा बनाता है कोई बासी ही खाना बच्चों फिर उसको सप्लाई कर देता है अगर ऑनलाइन आप करेंगी ऑर्डर चाहे मतलब तो चाहे बाहर से ले आएँगी खाना तो आपको बासी तिबासी सब कर देंगे वह खाना अच्छा नहीं रहता है घर को घर पर खाना जो बनाएँगे आप खाने के लिए वह टेस्टी भी रहता है और मज़ेदार भी रहता है मतलब खाएँगी तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और टेस्ट भी अच्छा रहता है पर आजकल के बच्चों को यह है कि नहीं मम्मा मुझे तो बाहर का खाना खाना है इसलिए मैंने एक बार मैं और बनाई ओह मेरे बच्चे लगे ज़िद करने कि मुझे चाऊमीन खाना है चाऊमीन खाना है मैंने चाऊमीन बनाया बाहर से ही मँगवाया चाऊमीन तो चाऊमीन अच्छा नहीं बनाया था मार्केट से मँगवाया था तो नहीं अच्छा बनाया था तो बच्चे ने बोला कि मम्मा अच्छा नहीं है फिर मैंने उसको फिर सोच रही थी कि मैं क्या करूँ फिर क्या की उसको फिर मैंने फ़्राई किया क्योंकि मैं तेल डालकर फिन्गर सॉस ब्लैक सॉस और रेड चिली सॉस डालकर और उसमें पत्ता गोभी गाज़र और शिमला मिर्च और प्याज डालकर मैंने फिर से फ़्राई किया तो मेरे बच्चे ने मैंने बच्चों को खिलाया कि जो फिर खाकर देखो कैसा है बच्चों ने बोला कि बहुत अच्छा है मम्मा बहुत टेस्ट बढ़ियाँ है और दो मैंने बच्चों को खिलाया इसलिए बाहर के खाने से जितना घर पर अच्छे से आप टेस्टदार खाना बनाकर खिला देंगी बच्चों को उतना बाहर के खाने में टेस्ट नहीं रहता है पर लोग बाहर का ही खाना पसन्द करते हैं बनाने के लिए कि बनाना नहीं पड़ेगा चलो बाहर खा लेते हैं खाना पर बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए खाना बनाओ घर पर मुझे मोमेज़ भी बनाना आता है अपने बच्चों के लिए अब बच्चे कह देंगे कि मोमेज़ बनाओ तो मैं अगर ख़राब मोमेज़ है तो उसको भी मतलब जैसे मोमेज़ बनाया है मार्केट से ले आएँ अगर खराब है उसमें क्या करना है उसकी चटनी अच्छी बना दीजिए ताकि बच्चे मतलब खा लेंगे चटनी अच्छी नहीं है तो चटनी अच्छे से बना देंगी तो मतलब मोमेज़ डालकर खा लेंगे किसी भी तरह करके पर अब कहें तो घर पर जितना खाना बनाएँगी आप अच्छे उतना बाहर में खाना अच्छा नहीं मिलता है बट लोग कहाँ लोग सोचते हैं इतना इतना नहीं सोचते हैं पर घर की गृहिणी को खाना सही बनेगा पर बच्चे हैं लगते हैं ज़िद करने अगर बाहर से खाना मँगाओ तो अच्छा खाना नहीं मिलता है अगर नहीं कभी आए अच्छा खाना तो घर पर उसको फेकिए मत उसको यूज करिए आप जैसे भी बनाती हैं खाना वह सोचिए कि क्या बनाना है अगर आपकी दाल देखिए कि बच गई है तो उसको क्या करना है दाल को तो दाल को क्या करना है दाल को आटा में सानकर उसका परान्ठा बना दीजिए दाल को आप फेकेंगी क्यों अगर खाना वेस्ट मत करिए अगर खाना अच्छा नहीं बना है तो उसको सोचिए मैं क्या करूँ कैसे मतलब अच्छा बन जाए खाना लोग खा जाएँ तो इसलिए हम लोग मतलब घर पर दाल बच गई तो उसको मतलब परान्ठा बना देंगे आटा में सानकर और सब्जी है तो उसको फ़्राई कर दो फिर से फेको मत चावल है अगर बच गया है चावल घर पर तो उसको मतलब भूँज दो फेको मत फ़्राई करो अच्छे से ताकि बच्चे मन से खाएँ तो टमाटर प्याज सोयाबीन मीरिच मिरिच डालकर मतलब मसाला मतलब काली मिर्च जीरा पीसकर उसको मतलब अच्छे से भूनकर भूँजकर डालिए और अच्छे से बनाकर अपने बच्चों को चाहे अपने सास ससुर को खिलाइए फेकिए मत खाना फेकने से अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है अगर खाना ख़राब बन गया हो अगर दाल में नमक तेज है तो उसमें मतलब और डालकर सामान आप बढ़ा सकती हैं